आंं गथ'फोरनो अनलायनआव गस्ला बिहरदोंमोन आं बिहरनाया मोजां नङामोन मानि जिनाय फैदों ओमफ्राय दाना जिनाय

फैनायखौ आं हरफिननोबो हायाखिसै आरो लांग्रायाबो लांफिनग्रायाबो मोजां नङामोन